जी मैं अंकित कुमार बात कर रहा हूँ मैंने कुछ समय पहले आज सुबह दस बजे के लिए आपके यहाँ से एक कैब बुक की थी उस दौरान मुझे समय से बारह बजे हमारे यहाँ के पास के ही रेलवे स्टेशन तक पहुँचना था जिसके लिए मैंने आपके यहाँ से दो घंटे पूर्व की हि कैब बुक की थी परंतु वह कैब ड्राइवर हमारे यहाँ ग्यारह बज करके दस मिनट पर आया और आनन फानन में हम सभी लोगों ने जल्दी से जल्दी उस कैब में बैठ करके अपने यहाँ पास के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे परंतु हमें उस कैब ड्राइवर की वजह से थोड़ी देर हो गई हमारी ट्रेन वहाँ से छूट गई जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो हमारी ट्रेन दस मिनट पहले ही वहाँ से जा चुकी थी जिसके वजह से मुझे अत्यधिक परेशानी हुई एवं मुझे बहुत ही गुस्सा भी आया परंतु मैंने उस कैब चालक को कुछ न कहते हुए आपसे शिकायत करना उचित समझा मुझे मेरे भुगतान के पैसे वापस कर दिए जाए क्योंकि हमारी यह यात्रा सफल नहीं रही और आपके कैब ड्राइवर या चालक की वजह से हमें जिन परेशानियों का भी दिक्कत हुआ उससे भी हमें काफी सारी निराशाएँ उत्पन्न हुई हम आपके कैब सर्विस के बारे में अब कभी भी दोबारा भरोसा नहीं करेंगे आप जल्द से जल्द हमारे भुगतान के राशि को वापस कर दें